میرا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا آیا ہو اور آج بھی کھیلتا ہوں میں نے کرکٹ جو شروع کیا تھا اپنا بچپن میں میں نے لگ بھگ دس سے گیارہ سال کی عمر میں میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا ان دنوں بیٹ تو ہوتے نہیں تھے ایسے حالات بھی نہیں تھے جو ہم بیٹ خرید سکیں بہت غریبی تھی تو ہم نے کیا کرتے تھے پھٹا ہوتا ہے نا اس کو ہم بیٹ بنا لیا کرتے تھے اور ہم چار سے پانچ دوست ہوتے تھے تو اسی پھٹے سے ہم کھیلتے تھے چھوٹے سے گراؤنڈ میں تو وہیں سے ہمارا میرا جو سلسلہ تھا وہ کرکٹ کا شروع ہوا اور میں نے کافی میچیز کھیلے ہیں اور بچپن سے کھیلتا آیا ہوں تو میں اپنی ٹیم کا سب میں اپنی ٹیم کا کیپٹن ہوا کرتا تھا ان دنوں ہم نے چھ سات لڑکوں کی ایک ٹیم بنا لی تھی جس میں کیپٹن ہوتا تھا کیونکہ میں بہت اچھا کھیلتا تھا تو اسلئے میں ٹیم کا ممبر کیپٹن بن گیا تو ہم میچ کھیلتے تھے زیادہ تر ہم جو میچ کھیلتے تھے وہ فرینڈلی کھیلا کرتے تھے جیسے آج کے اس دور میں جیسا آج کا یہ دور ہے اور جیسے لوگ میں میچ کو کرکٹ کو آج پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں ان دنوں ہم کرکٹ کو کرکٹ کے لیے کھیلا کرتے تھے اپنے اس شوق کے لیے صبح سے شام دور دور چلے جایا کرتے تھے پیدل پیدل اور ہم نے یہ چیزیں ان دنوں شروع کی تھی اور میں آل راؤنڈر بھی تھا تو اس وجہ سے بھی کیپٹن تھا بالنگ بھی اچھی کراتا تھا بیٹنگ بھی اچھی کرتا تھا اور ٹیم میں بیٹنگ جو کرتا تھا وہ فیسنگ کرتا تھا ایسا بھی نہیں دیکھا ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن فیس کرتا تھا بالنگ میں بھی پہلا اسپیل میں ہی ڈالتا تھا شروع کرتا تھا تو ایک با ایک ایک قصہ بڑا اچھا تھا اس میں کرکٹ میں کہ ایک ٹیم سے ہمارا میچ ہوا وہ ٹیم بھی ہمارے دوستوں کی تھی ہم نے ٹیم سے میچ رکھا تھا یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو نہیں اور ٹیم سے میچ ہوا ہمارا اور اس میں ایک ایسا بالر تھا جس سے سب ڈرتے تھے بھائی ہمارے ٹیم کے ممبرس سب ڈر رہے تھے جب وہ بال کرانے کے لیے آیا تھا تو سب ڈر رہے تھے اس سے اس کا ایکشن اتنا تیز تھا اور اسپیڈ اتنی تھی اس کی کہ کوئی اس کے سامنے ٹک ہی نہ پائے اب بھائی میں نے اس کو فیس کیا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے اس کی چھ بالوں پہ چار چھکے مارے اور آوٹ آف گراؤنڈ تو اس جو بالر تھا وہ بھی میرے سے بولنے لگا کہ سر مان گئے آپ کو میری ٹیم نے بڑا ایپریشیٹ کیا مجھے بہت میچ کھیلے بہت دور دور گئے میچ کھیلنے کے لیے بہت دور دور جاتے تھے یار پیدل جا رہے ہیں بس نہ دن کا پتہ نہ گرمی کا پتہ نہ بھوک کا پتہ نہ پیاس کا پتہ اور بس چلتے جا رہے ہیں کھیلنے جا رہے ہیں بڑے اچھے مومنٹس تھے وہ میچ کھیلنے کے وقت میں کھیلنا مستی مذاق کرنا اور بول خریدنے کے لیے پیسے نہ ہونے پر پانچ پانچ روپئے اکٹھا کرنا دوستوں سے کہ بھائی پانچ تو دے پانچ تو دے پانچ ہم دیں اس طرح سے تو ہم بال لے کر آتے تھے اور بیٹ کے لیے پیسے اکھٹا کرنا تو اس اس طرح سے بڑا مزہ بھی آتا تھا بہت اچھا لگتا تھا لیکن اب تو وقت اتنا زیادہ بدل چکا ہے کرکٹ کیا لوگ کیا ٹرانسپورٹ کیا اب تو آنے جانے کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے ہر ایک ذرائع ہیں بائک ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان دنوں تو اتنا کچھ تھا بھی نہیں پیدل جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں پیروں میں چپل پڑی ہے بس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آج تو کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ بھائی پوچھو مت کتنا پیسہ ہے بس پیسہ ہی پیسہ آج کرکٹ کو کھیلا جاتا پیسوں کے لیے پہلے کرکٹ کھیلتے تھے شوق کے لیے اپنے اسپورٹس کو مطلب میری زندگی کا سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ کرکٹ ہے اور میری زندگی کا وہ ہمیشہ سے آج بھی کھیلتا ہوں تیس سال کی عمر ہونے والی ہے آج بھی کھیلتا ہوں کرکٹ اور اسی طرح سے کھیلتا ہوں بس تھوڑا سا کیا ہے شیڈیول بزی ہو گیا ہے ان دنوں تو بچے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کسی طرح کی کچھ بھی نہیں تھی تو اپنی مستی میں کھیلتے جا رہے ہیں بس خیر یہ تھا ایک بہت اچھا میرا گیم سے جڑا ہوا مومنٹ اور